जों दैज्लाङाव जोंने मेनखानालाय माइआखौ जों सावन मासाव गायो ओमफ्राय जों ओरैनो गम सबाइ सिबिं फाथो गासिन बुस्थुखौ मावजोबो जोङो बेसर

लाइ लाफा गासिन मैगंखौ मावजोबो नै दा मैगं लाफा जानायसै लाइ जानायसै मुला जानायसै जे सब बुस्थु नांखागौनालाय माइ गायनायाथ' मेनखा सावन मासाव गायनाया दा जोङो डिसिम्बराव जों दा माइ डिसिम्बरसो फैसिगौ नै माइ हानांगौ जालायबाय माइआ मोननायसै जों बेखौ जानांगौ खायद' बेखौ सोंख्रि फानजुथ जानोहाय जों फानो सिबिं इरिफोराखौलाय फाथो माबा सबाइ बिमा मा मा लावथाइ ए मैगं जा गायजोबनो मावो दाङो दा माब्रै जों न'खरखौ फोथांलांनो बेबायदि जों खाबुखौ लायो माइरङाथ' थांखा नांगौ माइआखौथ' गायखा नांगौखा दा जों बिनि लानजाय लानजाय जों मावलाङो ओरैनो सि माइ गायखांब्ला सिबिं खुबैबाय सिबिं खुबैखांब्ला सबाइ खुबैबाय सबाइ खुबैखांब्ला माबा बेसर खुबैबाय बेसर खुबैखांब्ला हनै मेसेंनि लाफा खुबैबाय आलु गायबाय ए ना ना खिसिम बिदिनो मावनाङो उफाय गैया जों मावाब्ला जों मोनजाया आरोखि मा एखेबारे जों मावखानांगौखा बेखौ मावाब्लानो जोंने न'खरखौ संसारखौ जों सोलिनो हाया गासिन मावजोब नांगौ जा नाना खिसिम नांगौलै जा गोबाङै नांगौ बुस्थुफ्रानो माबेखौ मावब्ला जों बबेजों जोंल' दौथांनो हानाय बेबायदि जों खाबु नायगिरनानै मावो आरोखि खुसेर बायदिसिना गायो फानोबो माब्लाबा माब्लाबा बेदिनो माखौबा माखौबा गायजोबनानै जाया खुनु बुस्थुखौ जों गायजोबो जोंनि जिउ लाखिनो थाखैहाय उफाय गैया जों मावजोब खानांगौखा